जोंनाथ' बैसागो बोथोराव बिदिनो मोसानाय जोंनि बर' हारिनि मोसानाया एदिनो मुंदांखायानो माबा बागुरुम्बा बागुरुम्बा मोसायो एखमब्ला आरो खृष्टि मोसानाय दं बारदै सिख्ला मोसानाय दं बेनिफ्राय बिदिनो मोसानायाथ' बैसागोफ्राव बिदिनो गोदोसो मोसायोमोन खाम सिफुं लानानै सेरजा ज'था लाना मोसायोमोन दाथ' बिदिजों माबाला दाथ' आरो बक्स गिदिर गिदिर लानानैसो साउन्ड स्तार गिदिर गिदिर लानानैसो मोसायो गामि गामि आरो फानसनबासो मोसायो फानसनफोराव बिदिनो गोबां रोखोमनि मोसानाय होयो दिनो सोरबा दख'ना गान्ना मोसायो सोरबा आरो बिदिनो माबा माबि द्रेस गान्ना मोसायो बिदिनो आरो सिनिमाफोरावथ' आरो बिदि एक्टर एक्ट्रिसफोरारो लंफेन गस्ला गान्ना मोसायो दाथ' आरो आं आरो बिदिनो मोसानाय गामियाव ओरैनो बैसागुरावसो मोसायो बैसागो मागिनायाव दख'ना गान्नानै मोसायो बिदिनो रुफ नांनानै बेनिफाय आरो फानसनफोरावबो एदिनो गामिआव लोगो नांनानै मोसायो दाथ' आरो मालाय माबाजोंसो मोसायो साउन्ड सिथार गिदिर गिदिर लानानैसो मोसायो आरो एक्टर एक्ट्रिस सेनेमाफोरावथ' बिदिनो बायदि बायदि लाना बायदि बायदि सल' मोसायो दाथ' आरो गोदोनि बायदि मोसाला